ओला मां हिकु ॾींहं जी पिकनिक लाइ गिरनार वञण लाइ चारि माण्हुनि जे लाइ हिकु टैक्सी बुक करणी आहे त हुन जो अघु छा थींदो मूंखे ॿुधायो और अगरि मां वॾी कार एस यू वी जे छॾण हे सघनि उहा बुक कयां थी त हुन जो अघु छा थींदो उहा बि मूंखे ॿुधायो त मां बुक करे सघां